स्वास्थ्य देखभाल परिवहन सबके वास्ते जे छै से स्वास्थ्यके सुविधा सरकारकेँ ओहिमे किछु करना चाही ओहिपर विकास होना चाही किया तऽ जाहि तरहसँ भए रहलैए तऽ ओहिमे एक आम आदमीके बहुत बेसी सुविधा नहि भेट रहल छै किया तऽ हुनका मुँहमे बोल नहि छनि हुनका लड़ैके क्षमता नहि छै आ जहन जाइ छथिन तऽ ओहिठमा कने असुविधा होइ छै लाइन ताइन लगनै तऽ ओ तऽ कोनो असुविधा नहि छियै किया तऽ जहन सार्वजानिक जगह पर लोक जेतै तऽ ओ तऽ हेबे करतै लेकिन डॉक्टर सब सुनै नहि छथिन अगर पढ़ल लिखल लोक नहि रहै छै तऽ ओकरा जे छै से बहुत बेसी सुविधा नहि भए पाबै छै डॉक्टर गुदानै नहि छथिन सुनै नहि छथिन आ बहुत बढ़िआसँ जे छै से ओकर इहो नहि कहि पाबै छथिन जे की बीमारी छै कोना इलाज होना चाही तऽ स्वास्थ्य व्यवस्थामे किछु सुधार होना चाही जाहिसँ कि आम आदमी जेकरा पाइ नहि छै पाइ के आभाव छै तऽ ओ ठीकसँ अपन इलाज कराए सकथि